चूँकी हम हाउस वाइफ छी तऽ हमरा तऽ घरमे अनेक रङ्गके काज रहैया आओर धिया पुता छोट रहै छै तऽ ओहो अपना शरारतमे रहै छथि एकबेर एहन भेलै कि हमर बौआ अढ़ाइ सालके करीब रहै तऽ मिरचाइके पथार रहै सुखैत मिरचाइके पावडर कुटाबऽ लेल पथार देने रहियै सुखाए लेल जे डेढ़ दू किलो मिरचाइ रहल होए ओ बौआ दुनू हाथे ग़ुड़िकऽ आँखि ताँखि मिड़कऽ अपन हमरा लगमे कानैत दौड़ैत एलखिन आँखिओ नहि खुलै आओर देह पुरा लाल भऽ गेलनि बड गोर छथिन ओ लाल पुरा देह भऽ गेलनि हमरा डर भऽ गेल जी की भुत प्रेत डाइन ताइन की भेलै पता नहि की भेलै लेकिन तुरत हम बाहर गेलहुँ जे कतऽ की भेलै देखै छी तऽ मिरचाइ पुरा रहै छिड़ियाएल हम बुझि गेलियै मिरचाइ छिड़िआयल छलैया इयाह गुड़लथि हँ तहन होटल सँ दू किलो दही अनेलहुँ हुनका लगातार दही लेप लेप कऽ आधा घण्टा हम स्नान करेलियनि तखन जाकऽ मतलब ओ ठीक भेलाह तऽ ई प्राथमिक उपचार एकटा सेहो हमरा अनुभव अछि ऐहिके लेल